फरायसालियाव जोङो सावगारिखौ गोबां रोखोमनि आखियो जेरै थायजौ आपेल आमगुर फिथाइ आरो गिलास दाउदै बेफोरखौ जोङो आखियो आरो नारिखल फिमफां बेफोरखौ जोङो आखियो ओमफ्राय इण्डिया मेपबो आखिनाय जायो आरो गोबां बायदि बायदि बेफोरखौ गावबागाव गाब होयो जेरै थाइजौखौ थायजौनि गाब आरो आपेलखौ आफेलनि गाब गेलासखौ गेलासनि महर जों बिफोरबादि आखियो